हमरा मैथिली किताब बड्ड नीक लागै छै मैथिली मे बड्ड सुन्दर सुन्दर कहानियो रहै छै जे पढ़ेयौ मे नीक लागै छै आओर सब समैझतौ छै मैथिली मे मिठास बहुत नीक लागै छै छै मैथिली किताबके बहुत नाम छै लेकिन हम पढ़ै छियै अरिपन हमरा अरिपन बहुत सुन्दर लागै छै निच्चा मे अरिपनो बनाएल रहै छै जे भरदुतिया मे जे अरिपन पारि सकै छी सेहो रहै छै ओना भरदुतिया मे तऽ सब रंग बिरंग के अरिपन पारे छै लेकिन हम ओ अरिपन पारे छियै जे अरिपन किताब के आगाँ मे छापल रहै छै से अरिपन हम पारै छियै हमरा बहुत नीक लागै छै मैथिली पढ़े मे मैथिली हमरा समझो मे लऽ लागै छै आओर सब्जेक्ट मे हमरा समझ मे नहि आबै छै ओत्ते मैथिली मे बनाइयो लै छियै बढ़िऑं सऽ कहेयौ नहि पड़ै छै समझाइयो नहि पड़ै छै बढ़िऑं सऽ हम मैथिली बाजि लै छी मैथिली हमरा अत्ते सुन्दर लागै छै जे एहिमे समझाबए नहि पड़ै छै हम बिना सर ओ के मैथिली पढ़ि सकैक्षछी आओर सब्जेक्टमे बिना सर के नहि होइ छै पढ़ि मैथिली के बहुत सुन्दर ओ लागै छै आओर घरो अंगना मे सब मैथिलिये बाजै छै ताहि दुआरे मैथिली बढ़िऑं लागै छै पढ़े मे